आमचे वाड्यार एकदां तशेंच जाल्लें म्हणल्यार अशें की दोन कुटुंबात दोग जाणां भाव जाग्या खातीर झगडटाले आमी सगळीं गांव गांवांतली लोक एकत्र येयली आनी तांकां समजोन सांगतले कितें म्हणोन अशें झगडप न्ही पयलीं आमीच जाग्याचो सर्वे करुया ते सर्वे करून जागो कितलो आसा तो पळया तो पळोवन घेतकीर आमी दोगांकी सारको सामान्य वांटो करूंक घालुया